وعلیکم السلام جی جی چپل کی دکان سے بات ہو رہی ہے جی میڈم آپ نے کیسے چپل پہنی کہ وہ ٹوٹ گیامیں تو گرانٹی کے ساتھ دیا تھا کہ چار سے پانچ مہینے چلے گا نہیں وہ برانڈیڈ کمپنی کا تھا شاید آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ بر انڈیڈ ہے کسی سے دکھلا لو تو اپ نے پہنا کیسے جو وہ ٹوٹ گیا شاید آپ کے علاوہ کون سا پہن لیا ہو اس لیے ٹوٹ گیا ہو ٹھیک ٹھیک نہیں تو آپ دھیان سے مطلب آپ نے بن آیا ہوگا آپ نے بن آیا ہوگا آپ کے گھر والے تو چپر یوز کیے ہوں گے نا ٹھیک ٹھیک کوئی نہیں آپ آ جاؤ آپ ریٹرن کر دینا چپل میں دوسرا دے دوں گا اس میں ٹھیک ہے ہاں تو میں کر دوں گا نا اس میں جب گارنٹی دیا تھا تو کر دوں گا میں گرانٹی اوکے تو ابھی آپ کسی کے ہاتھ بھیج دو نا یا تو آپ خود آ جاؤ لینے کے لیے ابھی میری شاپ کیا کروں میں اب آگے کمپلین کروں گا نا دکان پہ اب جہاں سے میں مال لاتا ہوں وہاں سے بھی آج جسے آپ کو میں وشواس دیا اسی طریقے سے اگلے بھی ہم کو وشواس دیتے ہیں نا جی جی ہم کو پتہ ہے آپ ہماری ہی شاپ سے چپل جوتے خریدتے ہیں شاید یہ میرے حساب سے پہلی بار ہوا ہوگا وعلیکم السلام اوکے